हमसभ शिवचर्चा करैत छियै त ओहिमे इएह पाँचगोटा आबिके भजन केलूँ भजन कएके एकर मतलब भेल जे पाँचटा गीत कहलक शिवगुरुके चर्चा केलहुँ ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ओहिमे धूप धूमन अगरबत्ती पान प्रसाद ईसभ देखयलु पाँचगोटा आयल तऽ ओकरा अरके चाय ताय देलु पीअलऽ आ शिवगुरुके चर्चा केलु हमरा अरके गाँवमे बाबा मन्दिर जे छथिन तिलेश्वर बाबा से बहुत पुराना मन्दिर छथिन बहुत अथी छथिन जे ओकरा अरके हमसभ शिवगुरु मानैत छियै शिवगुरुके चर्चा कैलू तऽ शिवगुरुके चर्चा कैलू तऽ शिवचर्चा कैलू तऽ दशटा दाइ अरके बुलेलु ओहिदिन बाजा ताजा बजल भजन भेल तकरबाद पान फूल प्रसादसभ चीज लोक चढ़ेलक तकरबाद जाके भजन भेल तब होइत होइत तब जाके ओकर अथी कीर्तन कएक खतम केलू शिवगुरुके महिमा बहुत अगम अपार छी हमरा अरके हुनकर शिवगुरु बनेने छियै हमरा अरके ओकर शिष्या छियै शिवगुरुके चर्चा केलू प्रचार केलू इएहसभ अहिना होइ छै पाँचगोरे एहिटोला पाँचगोरे ओहिटोला जा जाक सगरे शिवचर्चा केलू गीत नाद गयलू बाबाके अहिना गयलू कीर्तन आ अपन सगरे घुमलु फिरलू शिवगुरु बनल छी हुनकर सगरे घुमलु दल दए गेल त गेलु कीर्तन करैला त कीर्तन कए कएक अयलू आइ एहिटोला कालि ओहिटोला परसू ओतए अहिना कएक कएक हमसभ पाँचटा दसटा गुरु बहिना छियै तऽ गुरु बहिनाअर गेलु शिवचर्चा करैलऽ तऽ सगरे गेलु पान फूल प्रसाद चढ़ेलु हमरा गाममे तिलेश्वर मन्दिर छथिन महादेव मन्दिर छथिन अहिना अहिना घुमयलऽ गेलु राजेश्वर मन्दिर छथिन देवन बाबा छथिन राजेश्वर बाबा छै अहिना अहिना घुमयलऽ गेलु हमसभ आ कीर्तन कयलू बाबाके शिवचर्चाके प्रचार कयलू शिवगुरुके बहुत हमसभ महत्व देनय छियै दसगोरे पाँचगोरे छियै तऽ अहिना अपन सगरे चर्चा केनय फिरलु इएहसभ बात छै बात कएके अहिना शिवचर्चा कएके कयलू आओर की करबै हमसभ गरीब अथी वलामे जाइ छियै पाँचगोटाके झालि मृदंग जेना जे भेल से बजयलु आवाजअर दयलू सभचीज कयलू हमसभ प्रचार करैत छियै ओहिमे बजोके पैसा लगल घुमलु अपन जतय जतय गेलु ततय ततय देलक तऽ हमराअर के एहिमे रहैत छियै बाबेमे लागल रहलू बबेके शिवचर्चा कयलू हमसभ उद्घाटन कयने फिरलू सगरे शिवगुरु जे छथिन जे महादेव बाबा तिलेश्वर बाबा अहिना राजेश्वर बाबा देवन बाबा भए गेल कुजेश्वर बाबा भेल सिंघेश्वर बाबा भेल अहिनाक हमसभ चर्चे केने गाम गाम भेल फिरलू पाँचगोरा दसगोरा मिलके सगरे चर्चेमे रहलू प्रचारमे रहलू जेना जे प्रचार कयने फिरलु हमसभ हमराअरके गुरुके मानि लेलियै म छथिन जे बाबाके महिमा छथिन बहुत अगम अपार बाबा सभपर छथिन बहुत खुशीसँ रहलुँ हमसभ बाबेके चर्चामे अयलू अहिना गाम गाम भेलु टोला टोला घुमिक कयलू कीर्तन भजन इएहसभ छी त हमरा अरके बाबा जे छथिन से बाबा बहुत छथिन बढ़िआँ हमसभ शिवगुरुके बाबाके शिव मानैत छियै हुनकर चर्चा करैत छियै हुनकर कघन बान्हने छियै हमसभ तीनसुत ओकर जाप कयलू नीलम देवी के प्रचार कयलू गामे गाम भेल फिरलू इएहसभ छियै शिवगुरुके मानलहुँ नीलम देवी ईन्दर भैया ओकर भजन कयने फिरलु पाँचगोटे मिलके गयलू सगरे प्रचार कयलू इएहसभ छियै शिवगुरुके जाप कयलू ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय इएहसभ पढ़लू सगरे प्रचार केलूँ अपनो घरमे जाप केलूँ साँझ भोर ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय